जब लोग पहली बार ड्रॉ करते है तो स्टार्टिंग में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है की हम स्टार्टिंग ड्रॉइंग की कैसे करें और शुरुआत कहाँ से करें कि हमें किस प्रकार से ड्रॉइंग बनाना चाहिए हमें इससे यूट्यूब और गूगल की हेल्प लेना चाहिए जिसमे बड़े बड़े आर्टिस्ट होते है जो स्टार्टिंग से एन्डिंग तक ड्रॉइंग को बेहतर कैसे बनाया जाए यह सब ट्रैनिंग आपको यूट्यूब में ऑनलाइन और फ्री मिल जाएगी एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए काफ़ी समय लगता है अचानक से आपको किसी अच्छी उपलब्धि मिल जाए और अच्छा सा कोई भी ड्रॉइंग कर सके